عام طور پر میں اکثر و بیشتر باہر ہی رہتا ہوں لیکن میرے ایک بڑے بھائی ہیں جوکہ پودوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور پودوں کی دیکھ بھال کیا کرتے ہیں اگر وہ بھی کہیں باہر سفر پر نکل جاتے ہیں تو میرے گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں جیسے کہ میری والدہ ہیں یا میری بہنیں ہیں ان پودوں کا بڑے اچھے سے خیال رکھتی ہیں ان میں پانی وغیرہ مسلسل دیا کرتی ہیں جو ان کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے گھر کے ہر افراد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کیونکہ پودوں سے ہمارے گھر میں سبھی کو محبت ہے اور پودا لگانا ہمارے گھر میں بچے بچے کو پسند ہے ہر ایک اس کام میں ماہر بھی ہے اور خوب اس کے لیے محنت بھی کیا کرتا ہے